जेल्लै कोई बी चीज बनानी होंदी तां उस मतलब जेह्की असें सोचें दा होंदा कि किश हून जेह्का बनाना जियां असें पूड़ियां बनानियां होन नुआढ़े आस्तै पैह्लें आटा गुन्नियै रक्खना पौंदा अदे आटा गुन्नियै रखगै भी उस जेल्लै आटा रक्खे दा होंदा भी जेल्लै आटा उसी अदे भी नुआढ़े बाद उसी बेलियै जेह्कियां नुआढ़ियां पूड़ियां कड्ढने आं अदे अगर सब्जी किश बनानी होऐ पैहले सब्जी जेह्की लेइयै पैह्ले सब्जी धोइयै उसी चीरियै रखना सब्जी अदे नुआढ़े बाद जेह्की बनदी नुआढ़े बाद उसी भी बनाना ते इयै मतलब किश बी बनाने कशा पैह्ले सारा समान जेह्का किट्ठा करियै रक्खना कि अज्ज असें एह् सब्जी लगे आं बनाना अदे एह् सब्जी बिच केह् केह् पाना असें केह् केह् नेईं पाना अदे ओह् सारा समान अस पैह्ले किट्ठा करियै रक्खना नुआढ़े बाद भी उसी बनाना ताकी अस किश चीज घट्ट निं होई जाए रैह्ले सारी चीजां दिक्खी लैना कि अज्ज असें एह् एह् बनानी सब्जी बनानी फलानी चीज बनानी नुआढ़े आस्तै सारा समान एह् भी जां नेईं ऐ ते अगर पैह्ला सारा समान इक जगह् किट्ठा कीते ते बनाने दे बाद भी उसी नुआढ़े सारे चीजां किट्ठा करियै रक्खनियां